मिस्टर अजय कुमार शर्मा जी बोल रहे हैं अच्छा जी तो सर निवेदन है कि मुझे क्या है कमरा चाहिए सर मुझे दो फरवरी दो हजार तेइस को चाहिए सर मुझे ए सी वाला रूम चाहिए सर हम हैं टू पर्सन हैं अभी साथ सर मुझे ये बताओ आपके यहाँ सुविधा क्या क्या हैं होटल में जी

जी उसके अलावा ये बताओ साफ सफाई की क्या व्यवस्था है कमरे की सर हमें दस दिन रहना है सर मुझे एक बात सर एक बात और बताओ आप यहाँ जो होटल है उसमें खाना वगैरह भी मिलेगा क्या जी बताओ जी

सर हम हम उस कमरे में मीटिंग वगैरह कर सकते हैं क्या सर उसका चार्ज अलग होगा तो होल का अच्छा कितना चार्ज होगा उसका सर उसमें माइक सेट वगैरह भी है उसमें ए सी वगैरह हैं अच्छा सर और उसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था वहाँ सर एक बात और बताओ सर जैसे हम आपके यहाँ बेड वगैरह उसमें जो चद्दर वगैरह हैं वो धुली हैं या फिर ओके सर धन्यवाद सर धन्यवाद